ہمارے یہاں نئی ٹیکنالوجی آئی تھی جب کرونا آیا تھا تو اسکول بند ہو گئے تھے جس میں پڑھائی کا بہت حرج ہوا تھا اس لیے سارے بچوں کی آن لائن کلاسز لگتی تھیں زوم ایپ پر سب میٹنگ جوائن کرتے تھے اور آج کل آن لائن کا زمانہ ہے اب ہمیں کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرنا ہے تو آن لائن ہو جاتا ہے کہیں جانا ہے تو آن لائن ٹکٹ بک ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اب تو پڑھائی بھی آن لائن ہوتی ہے مطلب اوپن سے لوگ پڑھائی کرتے ہیں اور ایسے ہی بہت سارے آن لائنس آن لائن کورس بھی ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہمیں کپڑے بھی جلدی میں چاہیے تو ہم کسی ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں اور کتابیں کی جگہ نوٹس بھیج دیتے ہیں انہیں سے ایگزام دے دیتے ہیں اور آج کل لوگ یوٹیوبس پر ویڈیوز بنا کر پیسہ کما لیتے ہیں اب تو نئی نئی ٹیکنالوجی نکل رہی ہیں